हलो

जी मैम कहिए जी आपको मिल जाएगा लेकिन मैम आपको उसके लिए अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी हमें पहले मैम आपकी जॉब के बारे में हमें जानना था अगर आप लोन लोगे तो फिर उसकी जो किस्त है वो आप किस प्रकार भरोगे कोई तो आपके पास वे होगा ना उसे भरने के लिए और मैम उसका पी एफ़ और मैम उसका पी एफ कट के क्या होगा आपको मंथली पी एफ कट के फिफ्टी थाउज़ेंड पचास हज़ार रुपये मिलते हैं अच्छा तो आपको लोन कितने तक का चाहिए दस लाख आप एक एक महीने में बीस हज़ार रुपये भर सकते हो किस्त का ओके तो इस तरह आपकी पचास किस्त बनती हैं दस लाख की और आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड और आपका जो भी पेनड्राइव पेन कार्ड वग़ैरह और आपकी बेंक की चेक बुक वो सब हमें आप ले कर आप कल आ सकते हो या आज आना हो तो आप आज आ सकते हो आप सामने से बात कर सकते हो हम से ये आपका पचास किस्त पचास किस्त किस्त रहेंगी आपकी तो चार चार साल दो महीने की रहेंगी आपकी हाँ इसी में आपका ब्याज भी जुड़ा रहेगा तो ब्याज जुड़ेगा वो आपका चार साल और दो तीन महीने का किस्त रहेगी आपके ऊपर वो हम आप से बता देंगे पूरा जी आप आ जाइए तो आपको एक दो दिन में हम बाक़ी पूरी प्रक्रिया कर के दे देंगे जी धन्यवाद